हैलो तुस अनिरुद्ध दी मम्मी बोल्ला दे आं ते थुआढ़े मुड़े गी स्कूल चक्कर आवा दे तुस सबेरै केह् खलाइयै भेजेआ उसी आं ते उसी बड़े चक्कर आ दे सबेरै डिग्गी होया चक्कर खाइयै ते चक्कर बड़े आवा दे ते उसी शैल लाईट रुट्टी खलाया करो आं ते बमार गै रौंहदा मुड़ा थुआढ़ा केह् चक्कर ऐ आं ते कदे सिर पीड़ ते कदें ढिड्ढ पीड़ ते कदें चक्कर आं ना पढ़दा ते कदें ठीक रौंहदा चक्कर खबरै केह् ऐ आं इसली लैने गी जाना पौना कदें तुसें ई मुढ़ा ठीक निं थोह्ड़ा आं ठीक ऐ फिर